असांजे लखनऊ खेत्र में ॻोठाई समुदाय जा माण्हू ठुमरी चरकुला कठपुतली नृतु कजरी रसीया ऐं ॿियनि लोक नृत्यनि जा प्रदर्शन कंदा आहिनि लखनऊ खेत्र तरह तरह जे जे लोक नृत्यनि जो मर्कज़ु आहे जेके क्षेत्रिय संस्कृति ऐं परंपरा खे दर्शाइनि था ठुमरी नृत शैली सां प्रेरित आहे वृज जे चरकुला में रंगीन ऐं दिलकश शालूं थींदियूं आहिनि पूर्वांचल जो धोॿिय न धोॿिया नृतु कठपुतलीअ नृत में ॻोठाई जीवन ऐं संस्कृतिअ खे दर्शायो वेंदो आहे बरसातियुनि में कजरी नृतु कबो आहे फ़सल जी कटाई ते ख़ुशी ज़ाहिर करण लाइ इहो नृतु थींदो आहे